सर ऐसा है कि जैसे मैंने मेरे घर पे बताऊँ तो मैंने मेरे घर पे सब्जियां फल जो है वो लगाए हैं फल फल में जैसे पपीते का झाड़ लगा है मेरे यहाँ जाम के पेड़ है जामुन के पेड़ ये सब मेरा पहले से लगे हुए तो ये फल के पेड़ है और अपन इस सब्जियां भी लगी है जैसे सब्जियां में मेरा भुट्टे मिर्ची हो गई और बल्लर की बल्लर हो गई अपना जो बल्लर लगती ये सब मेरे लगी है ऐसे कई प्रकार के जो सब्जियां है वो मेरे यहाँ सब लगी है और बात करें अपने सब्जियां का तो बल्लर कि सब्जी जो मैंने मेरे यहाँ लगाई है उसके लिए मैंने एक सब्जी भंडार होता है जो अपन को कोठियार में बीज मिलते हैं तो मैंने भुट्टे के लिए भी बीज लाए थे ये जो अपने खराब भुट्टे भी हो जाते तो उसको भी लगा सकते वैसे तो बट अगर मैंने बल्लर के लिए बीज लाए थे और ये अपनी मिर्ची मिर्ची के लिए भी एक ये सूखी मिर्ची आती है जो बीज टाइप कि उसको अपन छिड़क दो तो उससे भी मिर्ची के पौधे उग सकते है और अपने बल्लर के लिए भी जो बीज होते हे वो बीज लगा दो अपन तो उस प्रकार से बल्लर भी उग जाते बीज ही मिलते उसके और ऐसी जो सब्जियां है अपन बीज जो खाद में मिल जाते हैं अपन को तो मैंने पापीते के लिए तो वो जो पपीते के छिलके अंदर के पपीते के अंदर काले काले छोटे बीज होते है तो पपीते के लिए मैंने वो बीज लगाए थे जिसे वो पपीते का झाड़ जो इतना बला हुआ है और जामुन का झाड़ है तो अपने जामुन खाने के बाद जो गुठलियाँ रहती है या अपन जैसे आम खाते तो कई भी गुठली फेंक देते तो आम का झाड़ उग जाता है वैसी जामुन का झाड़ गुटली फेंकते है तो जामुन का झाड़ उगना रहता तो जामुन का झाड़ भी उग जाता है वैसे तो और जाम के लिए भी हमें जाम के बीज बीज लगाना पड़ता है जा जा कर हमारा जैसे शुरू से झाड़ लगा ही था वैसे तो अभी का नहीं है वो झाड़ शुरू से पहले से लगा हुआ है और अपने ये सब्जियां जो थी मिर्ची बीज सी लगाई वाली है और अब उसके लिए सब्जियां उगने के लिए उनको खाद देने मिट्टी काली मिट्टी में ज़्यादा करिए जो पौधे और पेड़ जो हैं ये ज़्यादातर काली मिट्टी में ही उपजाऊ होते हैं इनको समय उतना वो नहीं होता है मगर काली मिट्टी इनको पानी और जगह अच्छी होना जहाँ पानी मिल सके तो यह वहाँ ज़्यादा अच्छे से उग सकते है मैंने तो अपना पीछे जगह थी तो वहीं उगाए थे वहाँ अपन ने पपीते के बीज डाल दिए थे अपने को इतना वो नहीं था कि उग ही जाएगा मगर पपीते का भी एक पौधा उग गया था और ये जाम जामुन के पेड़ तो शुरू से ही लगे है और बाकी के जो हैं ये मेड्सीन के बीज लाएं बल्लर इनके भी बीज लाएं और जो अपने भुट्टे भुट्टे के भी बीज आते हैं तो इनको लगा दिए और कलम कलम की तो अपन यानि झाड़ की कोई भी छोटी सी दण्डी काट के काट के कहीं भी लगा दो तो कलम पनप जाती है मगर उसके लिए सॉइल जैसे मिट्टी होना सही वाली ज़्यादातर वो काली मिट्टी पे ही उगते हैं और उनके लिए उनको पानी आनी सब देना होता है जैसे अपने शरीर को समय समय पे पानी होना खाना होना वैसे ही पौधे को भी पानी जरूरी है तो ऐसा है कि पेड़ और पौधे के बारे में इस प्रकार से उगते है